जे बगान रोपय छै तऽ जन करए छै जन कए कऽ तब अथी खुरपी लए छै डलिआ लए छै कोदारी लए छै बांस रोपै छै खंद आर खुनिके कोदारिसंँ उखारि कऽ लेबर लगबाए कऽ ओहिसँ ताहिके बाद से गाछ जे रोपए छै आमके पेड़के गढ्ढा से उखारि कऽ तेकरा खँडेर खुनै छै कोदारिसँ ओकरा ओहिमे कऽपेड़कऽ लगबै छै पानि डालए छै पानि डालैके बाद छओ महीना तक पानि पेड़मे डालितै रहए छै बादमे पेड़ लागै छै नहि पानी डालै छै तऽ पेड़ सूखि जाए छै जाए छै लिचियेके गाछ रोपए छै तेकरो गढ्ढा खुनए छै ओकरा कोदारिसंँ उखारिके लए जाइत छै गढ्ढामे कऽ दए छै ताहिके बाद ओहि गड्ढ़ाके लीचीके पेड़के दए छै ओकरा रोपए छै छओ महीना तक ओकरो पानि डालए छै पानि डालैके बादमे फेर ओ हरियर आबए छै फूले कऽ गाछ रोपए छथिन ओ ठाढ़ि लए जाइत छै तोड़िकऽओकरा खुनतीसंँ खूनए छथिन आ खुनतीसंँ खुनिकऽ ओहिमे कऽदए छै ओकर बाद दए कऽ ताहिके बाद ओकरा पानि डालै छै दू महीना चारि महीना तेकर बाद फूलके बगान लागै छै फूलके बगान लागै छै तऽ ओ फूल होइत छै फूल फड़य छै तऽ ओकरा तोड़ि तोड़िके देवी देवताके चढ़बै छथिन छथिन चढ़ाए कऽ सब दिन ओहि पर फूले छै जब लागि जाए छै तऽ फूलैत रहए छै फूलैत रहएके बाद ओ ओ फूल होइत छै तऽ ओ तोड़िकऽदेवी देवताके चढ़बै छथिन इएह सब पेड़ लागै छै सब किछुके पेड़ अहिना लागए छै जिलेबी रहए मूँग रहए फूल रहए एनाही पेड़ लागए छै सब किछुके जतेक लोग मेहनत करए छथिन पेड़ लागए छै ओकरा कोरैत कमबैत रहए छै एहिके बाद अपन ओ पेड़ लागए छै लेबर मिस्त्री कए कऽ लगबै छै जे जे भी फलदार से